हाँ बोलिये क्या बात है जी हाँ हम होटल मैनेजर बोल रहे हैं बोलिये आपको क्या चा हाँ हाँ रहने का व्यवस्था है आपका कैसा कैसा रूम चाहिये ऐ सी रूम चाहिये जनरल रूम चाहिये कौन सा रूम चाहिये हाँ सब व्यवस्था मिलेगी यहाँ ऐ सी का व्यवस्था है पंखा का व्यवस्था है पूरा साफ सफाई है कोई दिक्कत नहीं है हाँ मैडम खाने पीने का भी पूरा व्यवस्था है आप जो खाइयेगा सब मिलेगा हाँ पार्किंग हाँ पार्किंग का भी व्यवस्था है सब व्यवस्था है यहाँ हाँ घूमने का भी पार्क है गाड़ी रखने का भी पार्किंग सारी व्यवस्था है सब व्यवस्था है हाँ पानी हाँ लेट्रिन बाथरूम भी है पानी का भी व्यवस्था है आपको कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा ऐसा है अपने ऐ सी का रूम ले लिया उसका चार्ज अलग है जनरल रूम ले लिया उसका चार्ज अलग है अब कौन सा रूम लेंगे ऐ सी ऐ सी का पाँच सौ रुपये है हाँ जनरल का है तीन सौ रुपये हाँ कहें ना हाँ आप आइये पहले सब देखिये सब हो जायेगा व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है खाना आप जो खाइयेगा मांसाहारी मांस खाइयेगा उसका अलग है दाल चावल खाइयेगा उसका अलग रेट है सबका अलग अलग रेट है जो खाइयेगा वो सारा वाटसेप हाँ मीट का रेट है दो सौ रुपये प्लेट हाँ बिरयानी मिलेगा उसका चार्ज है दो सौ रुपये प्लेट चिकन बिरयानी भी मिलेगा प्लेन बिरयानी भी मिलेगा तम तबा मिलेगा जो खाइयेगा सब मिलेगा आपका ढाई सौ रुपया प्लेट होगा

क्या जी हाँ निहारी मिलेगा मैडम सब्जी मिलेगा हाँ और क्या चाहिये और हाँ ठीक है ये मैडम आपको सभी सुविधा मिलेगा हमारे यहाँ होटल में रहने का खाने का पार्किंग का पार्क घूमने के लिये भी मिलेगा पानी बाथरूम सब चीज साफ सफाई पूरा मिलेगा बिजली मिलेगा हाँ हाँ है ठीक है